हेलौ औ मा औ ए ए जरा मानि जारौ खमलाया माबाजों थाइबाजों एक्स' थाखानि फानो थाइबा होयो एक्सआव थाइबा सयथा बेबायदिनो गिदिर फिसा नायै नायै आरो औ गिदिर गिदिरा गिदिर ओमफ्राय फिसाया फिसा आरो गिदिर फिसा बासिनां आयौ जारौ बिसि बुरजा लांगोन नोंलाय आहाबो ला आहाबो लायनायाव खस्थ' जायो नालाय ओमफ्राय आंबो बिदि खमखौ हरनो हाया आरो ओहो जारौ आं हाथारनाय नङा आहाबो गारि बारहा दं मा दं जि खस्थ' मोनबोयो थांनायाव खावलायानो बेरफ्रामजोबलाय लायबाय नै कमला फानै फानै

ए खमायनायालाय नोङो एसे बुरजा लायोबा एसे माबालायनानै हरजागोन बियो

औ आङो क'क्राझार बे ओरैहाय थ्रेन बारसग्रा बे माबा खाथिया पनसार पनसास एक्स एक्सनि फानग्रा ओरै सेरावनो बावनो जिरायो आङो सायथिं सेराव औ थाग थिग ओरैहाय थांबानो ओरै बारस'नो नागिरबानो लोगो मोनखायो आरो बाहायनो जिरायो आङो

हाबाब औ नै थाजा थाजाथार नों माबायदि साइसखौ लांनो नों गोसोबायदि बासिनानै लांनो हागोन औ दे दाम जा जाहाबो खस्थ' जायो नालाय जारौ ओंखायनो बारा खमायनो हानाय नङा एसे एनैखौ रायलायनानै हरजागोन बे दे बुरजा लाङोबा औ दे